आमचो धर्म आमकां समाज शेवेक शिकयता म्हणजे जर पोंग गेलेल्या दान धर्म हें बी आमच्या धर्मान खूब जाता आनी त्या खातीर दान धर्माच्या हाज्या खातीर लोकांक खुबशा लोकांक जी गरजो आसता म्हणजे जी हें आसा ज्या कडेन अफॉड नासता जेवण करपाक कपडे घालपाक जांकां मेळणा तांकां कपडे बी गावता तांकां जेवण गावता मागीर आम तुमी म्हणू शकतात की पर्या आमचे हिंदू धर्म म्हणजे हो पर्यावरण वाचयता कित्याक नियमीत हवन बिवन जालें की वातावरण शुद्द जाता वातावरणान खूव बदल पडटा फक्त वातावरणूत अशें न्हय म्हणजे तुमचे ग्रह जे आसता तुमचे कितें हें आसा तें सुदारता तुमची जें हवनाचें जें तुमी धुऊर बी आसता तो हें करता तुमचें जें हवनान जसो उजो पेट्टा तेन्ना तुमी ते उज्या भोंवतीं रावता ताजी हीट ग्रह तुजी बोडी ताज्या खातीर खूब स्ट्राँग जाता म्हणजे ती हीट घेवपाक न्हय शक्ती एक गावता तुमकां आनी हें फक्त म्हणटा तें अशें म्हणपाकूत अशें न्हय मिथस् म्हणटा तशें मीथ म्हणजे अशें कांयत न्हय बट ईट ईज एक्चु तें एक्चुअली खऱ्यानी सायण्टिफिक्ली प्रुव्ड आसा आनी आनी एक म्हणूं शकता की समाज सेवेच्या बाबतीन जाल्यार हें हवन मागी दान धर्म हें जालें दार हवन हें पर्यावरणाचें

गाई वाचोप आमच्या धर्मान गाईंक हें कन्नान आतां खुबचे लोक गाई खातात आनी हें खाता पोक बीफ हें खाता पूण आमचो धर्म आमची आमकां आमच्यो गायो म्हणजे गोव माता तांकां वाचोवपा शिकयता आमी तांकां पुजतात कित्याक ती म्हणटा ती काम धेनू म्हणजे ती आमकां तिजें जें कितें जें जाती आमकां जें कितें दिता गोमुत्र मागीर शेण मागीर सगळें दूद हें तिचें सगळ्यास ताजो आमकां खूब फायदो जाता आनी ताज्या खातीर आमकां ती आमकां शिक आमचो धर्म आमकां शिकयता की गोव मातेक पुजप